मैंने एक ओनिडा कंपनी का टी वी लिया है इसका मुझे अब बताना है अपन की इसमें सबसे ज्यादा पिक्चर क्वालिटी खराब है इसकी पिक्चर क्वालिटी इतनी ज्यादा खराब है की बिलकुल इसमें कुछ तरह साफ अ प्रदर्शित नहीं होता है और काफी खराब क्वालिटी की पिक्चर इसमें आती है एच डी क्वालिटी की कहकर की कंपनी ने बोला था और इसमें एच डी क्वालिटी बिलकुल नहीं आती है एच डी क्वालिटी ना के बराबर है और इसका ट्यूब भी जो है वो इतना खराब है इस टी वी का की ट्यूब के कारण अ जो चित्र वगैरह आते हैं टी वी में वो भी साफ दिखाई नहीं देते हैं और साउंड क्वालिटी की बात करें तो इसका अ इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेकार है साउंड बिलकुल खराब साउंड इस टी वी का है इस टी वी में इतनी ज्यादा आवाज करती है ये की एक नॉर्मल इंसान सुनता भी है अगर तो इस टी वी से परेशान हो जाएगा और कभी और ये बिजली ज़्यादा खाती है और ये जिस वज़ह से बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है बिल ज्यादा खाती है और टी वी की पिक्चर क्वालिटी भी खराब है टी वी मतलब कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा खराब है और टी वी कोई मतलब की नहीं है टी वी में लाइट खाती है सब प्रकार से टी वी खराब है